तुसें ई केह् लगदा कि तुस अपने स्हाबे कन्नै सनाओ कि तुस जेह्की कुड़ियां ऐं मतलब जेह्कियां जनानियां गेइयां तुस जेह्की औने आह्ली जनरेशन ऐ अग्गें तुस इनें ई केह् सिक्ख देना चाह्गे कि इनें किन्ना पढ़ाई उप्पर ध्यान देना चाहिदा किन्ना इंडिपेंडेंट इनें होन चाहिदा की निं होन चाहिदा थुआढ़ी इसदे उप्पर इसदे उप्पर केह् थुआढ़ी सोच ऐ केह् विचार ऐ थोआड़ा इसदे बारे च सनाएओ मैं उस एह् सोचनी आं कि कुड़ियें अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिदा हर हक्क कुड़ियें थ्होना चाहिदा बचारियें की परानियां जनानियां हां जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां बचारियां इ'यां बे रैह्मी कन्नै उ'नें ई प्रताड़ित कीता जंदा होंदा हा मारदे होंदे हे सौरिये पैह्लें प्योकियैं उ'नें पढ़ाना निं फ्ही बाद च उ'नें उत्थै जाइयै शड़ा कम्म करना सोह्रै फ्ही जेह्ड़ा नेईं होए दा होना तां उ'नें फ्ही मारना मुरना उ'नें बचारियें केईं ते इ'यां गै मारी मुरी ओड़दे हे ते केईं जेह्ड़ी बची दियां हियां बचारियें ते चलो फ्ही बी उ'नें इ'यां बड़ी मुश्कलें दा सामना करने पौंदा हा अजकल हर कुड़ी पढ़ै दी अपने अपने ते हर ओह् कम्म बी करी सकदी उ'नें अजादी होनी चाहिदी हर चीजें दी अजादी होनी चाहिदी कुड़ियें के ओह् कुतै बी आई जाई सकन अपना कम्म करि सकन नौकरी करि सकन अपना कोई बिजनस खोली सकन किश बी करी सकदियां इस वेल्लै तां जे कुसै दी गुलामी नि करने पवै उ'नें दुए घर जाइयै उं'दे हत्थें असें निं दिक्खन ओ ते ना उं'दा कोई ओह् ऐह्सान झल्लन के अपना कम्म ओह् खुद करन बचारियां पूरियां अजादी होनी चाहिदी कुड़ियें ई फिरने दी बी आने जाने दी बी ते खाने पीने दी बी हर चीज खाई पी लैन बाकी लोक उं'दे कपड़ें उप्पर बचारे बड़े चर्चा करदे कि इ'नें ई ऐसे कपड़े नेईं लाने चाहिदे अस बी सोचने कि उ'नें बड़े शार्ट कपड़े नेईं लाने चाहिदे कुड़ियें उन्ने गै लाने चाहिदे जिन्ने जचदे साढ़े अपने जेह्ड़ा साढ़ा हिन्दू कल्चर ऐ जिन्ने हारे उ'नें अच्छे लगदे समझो असें जिन्ने बी उन्ने अच्छे लाने चाहिदे उ'नें कपड़े वि जि'यां बाह्र दा कल्चर आई गेआ भई ओह् निक्करां लाई लैंदियां जां निक्के निक्के कपड़े लाई लैंदियां ओह् साढ़ियें कुड़ियें निं लाने चाहिदे असें बी अच्छे निं लगदे हैन ओह् कपड़े बाकी इ'यां कुड़ियें अजादी पूरी होनी चाहिदी लाने दी खाने दी आने दी जाने दी पढ़ने दी और नौकरी हर मैह्कमे च कुड़ियां करा दियां चाहे ओ बैल्टफोर्स च जान चाहे ओह् चाहे ओह् अस्तालें च चली जान चाहे ओह् स्कूलें च चली जान बैंक च जाई सकदियां जित्थै मर्जी जाई ज जाना चाह्न जाई सकदियां कुड़ियां हर कम्म करी सकदियां बाकी कोई पौधे शौधे पेड़ पौधे लाना चाह्न जिम्मेदारी करना चाह्न तां ओह् बी करी सकदियां कुड़ियां किसै कम्मे च पिच्छें निं रौह्नियां चाहिदियां कुड़ियें गी हर हक्क दित्ता जाह्ग ते देना बी चाहिदा और गौरमेंट साढ़ी ऐसी ऐ कि ओह् देआ दी सारा कम्म देआ दी बचारें पैह्ला नंबर उ'नें जनानियां गै अग्गें रक्खी दियां हून ते इलैक्शन बी लड़ी सका दियां जनानियां के ग्रां च जेह्ड़ी पंचायत इलैक्शन होंदी उ'दे च बी सारियां जनानियां कम्म करा दियां ते जैदा सीटां जनानियें आस्तै गै रक्खे दियां उ'नें एह् बी निं ऐ इस आस्तै अस खुश आं भई साढ़ियां जनानियां जरूर कुतै ना कुतै पुज्जी सकङन और इं'दी बी कुतै सुनाई होग इस आस्तै अस बड़े खुश आं निं तां जनानियां बचारियां बड़ियां तंग हियां और बड़ियां परेशान हियां इस दुनिया उप्पर अद्दे शा जैदा ते आत्महत्या करी ओड़दियां होन्दियां हां केइयें उंदे घरै आह्लै मारी ओड़ना केइयें ई सस्सू मारी ओड़ना ते केइयें आत्महत्या करी लैनी हून जनानियें जरूरत निं ऐ आत्महत्या करने दी जां कोई बी खास मुश्कल नि ऐ हुन ओह् अपना कम्म करी सकदियां और अपनै अजादी ऐ कुड़ियें पढ़ा दियां उ'नें बड़ी समझ ऐ बड़ियां समझदार न साढ़ियां कुड़ियां इस बेल्लै उ'नें ध्यान इ'यै कि असें पढ़ना पढ़ना और शैल कम्म करना हून तरक्की करै दियां साढ़ियां कुड़ियां बहुत जैदा